میں عیدالفطر اور عیدلاضحیٰ مناتا ہوں مجھے عید کے دن بہت اچھا لگتا ہے صبح کو فجر سے پہلے اٹھنا اور نئے کپڑے پہننا عطر لگانا اور عیدگاۃ جانے کی تیاری کرنا عیدگاہ جاتے وقت سڑک پر بہت سارے لوگ پیدل چل رہے ہوتے ہیں ان کے ساتھ کاندھے سے کاندھا ملا کر چلنا بہت اچھا لگتا ہے ہھر عیدگاہ پہنچ کر امام صاحب کو امام صاحب کا خطبہ سننا اور نماز ادا کرنا اور نماز کے بعد ایک دوسرے سے گلے ملنا اس طرح سے میں عید کا تہوار مناتا ہوں اور میرے گھر پہ بہت سارے تقریبات منائے جاتے ہیں جیسے عقیقہ منانا ولیمہ منانا اور اپنے گھر کی خوشیوں میں لوگوں کو دعوت دینا اس طرح سے میں کچھ ثقافتی تہوار اور تقریبات مناتا ہوں